मुंहिंजे आसे पासे में बि कला जे सामान जी घणेई दुकानू आहिनि ऐं वधीक ज़रूरत पवण महिल थोरो पर भरो मार्केट बि आहे जिते सॼो सामान कला जो मिली वेंदो आहे मां नियम सां स्टेशनरी वठंदी आहियां जीअं कॉपी पैंसिल रंगनि जी प्लेट रंग ऐं कैनवास जो इअं सभु सामान मां वठंदी आहियां ऐं मां कला ऐं शिल्प में बिल्कुलु सक्रिय आहियां लगातार पंहिंजो अभ्यास कंदी रहंदी आहियां मुंहिंजी पसंदीदा कला ऐं शिल्प समाग्री आहे फैविक्रिल जा कलर ऐं मां ॿई कमु कंदी आहियां यानी चित्रकारी बि कंदी आहियां ऐं कॾहिं कॾहिं पंहिंजे शिल्प खे वाधारो ॾींदी आहियां